औ औ लादोंमोन केजि आवथ' माबा जायोनामा प'वायावनो एखनबा आरसि गाहाम मोनोनालाय आरसि थाखाबा बेसेबां जाहैयोमोनथाय आंबो बारा हिसाबखौ रोंलाय लांलाहाय

औ प'वायाव आरसि थाखा गाहाम मोनो औ आरो इन्दि सियाथ' खस्त' जायो नालाय इन्दि सिया जोङो एम्फौखौ दासे दानानै आरो फिथोबखौ रुसे रुनानै आरो थाउख्रिजों लुबावनानै आरो सोंनांगौ दानांगौ जोङो बेराद खस्त'नालाय इन्दि सिया बिदिनो फास हाजार गाहाम मोनो आरो सारि हाजार फास हाजार ओरै राव औ ओमफ्राय बेबो फिसा गिदिर दङ इन्दि सि गिदिराथ' बिदिनो फास हाजार गाहाम ओमफ्राय फिसाफोरा बिदिनो थिन हाजार गाहाम मोनो आरो खम बेसआथ' बिदिनो एसे एनैखौलाय ब्रा ब्रा माबाथारोबालाय एसे खालाम जागोन मार्केत आव औ औ बे फास हाजारआ रानिं सोलिगासिनो दा एम्फौआथ' बिदिनो बुरजा लाबानो बुरजा मोनो आरो एसे लाबा एसे मोनो बिदिनो दानदासे लायोबा एसे सेरनै माबा फिथोबआ सेरनै सेरथामसो जायो आरो

ओमफ्राय एसे लाबा बिदिनो सेरसे गाहाम जाबाय दानदानै दानदाथाम लाबालाय खामायनो हायो एसे बुरजा रांफोरखौ औ औ जायो मोनो मोननायालाय

औ एसे खमायनानै हरनांगौ जायो औ औ लकेल फोराबो एसे एनै खमायनानै लाङोनालाय उफाय गैया थाइसे थाइनै खमायनानै हरनांगौ जायो औ एम्फौ एम्फौ फाननायनिख्रुइ फिथोबआव बांसिन मोननाय जाहैयो आरो सि दानायाव

फिथोबआथ' दा केजि आव बिदिनो थिनस' गाहाम आरायस' गाहाम बिदि फिथोबखौ फानोबा ओमफ्राय सि दानानै बानायनानै लुनानै फानोबा अनेक दाम मोनो खुन्दुंआव बिदिनो